ہیلو ساگر رتنا ریسٹورینٹ بات کر رہے ہیں میں میور وہار سے بات کر رہا ہوں میرا آڈر لکھ لیجیے دو نان ایک ایک کڑھائی پنیر ایک شاہی پنیراور ایک چکن لالی پوپ میرا نام راہل ہے اور میور وہار سے میں اکثر آپ کو آڈر کرتا رہتا ہوں میرا ایڈریس آپ کے پاس درج ہوگا آپ مجھے اسی ایڈریس پہ بھیج دیجیے ٹھیک ہے شکریہ